हलो हा हा भैया हरि ओम हा भाउ मूंखे कपिड़ा खपंदा हुया सूती जीअं टी शर्टियूं थियूं पेंट थी जेंट्स में बॉयज़ में छोकरनि में

तव्हां वटि कहिड़ी कहिड़ी ब्रांड जा कपिड़ा आहिनि भाउ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हा तव्हां मूंखे हिननि में ई ॾेखारियो ॾिसां कीअं आहिनि सूती कपिड़ा पहिरों टी शर्टूं ॾेखारियो

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ऐं पें साइज़ एक्सल खपे भाउ एक्सल एक्सल हा वॾो साइज़ हा वॾो साइज़ हूं हूं अच्छा अच्छा और जीअं डिजाइन में बि हुजे या प्लेन में बि हुजे कॉलर में बि हुजे टी शर्ट शर्ट हुजे सुठी सी जींस हुजे पेंट हुजे सुठी पर सभु सुठे कपिड़े में ई ॾेखारजो भाउ हा इविन हा हा हा अच्छा अच्छा हा पहिरियों तव्हां मूंखे टी शर्ट ॾेखारियो पोइ पेंट ॾेखारिजो पोइ वरी शर्ट ऐं जींस ॾेखारिजो भाउ जींस में बि सुठी वैराइटी ॾेखारिजो जीअं वणीं वञे ॾिसी करे कलर वलर सुठा ॾेखारिजो न्यू वैराइटी ॾेखारिजो अच्छा अच्छा हा ऐं कपिड़ो सभु सूती कपिड़े में ॾेखारिजो गर्मी आहे न ॾाढी फ़ुल स्लीव्स में फ़ुल ॿाहुंनि में बि हले अधि ॿाहुंनि में बि हले ॿई हले अच्छा त हा हा ऐं शर्ट बि फ़ुल ॿाहुंनि में बि हले अधि ॿाहुंनि में बि हले बसि ख़ाली कपिड़ो ॾाढो सुठो हुजे गरम न करे जीअं

अच्छा इहो ॿुधायो टी शर्ट घणे ताईं ईंदी जीअं वठूं सुठे में सुठी अच्छा अच्छा हा ठीकु आहे एतिरी रेंज में मूंखे ॾिसणी आहे इनसां वधीक न एतिरे में ई तव्हां मूंखे ॾेखारिजो एतिरे में मां शर्ट टी शर्ट ॾिसी वठंदमि हूं हा हा प्लेन में बि हुजे भली हा प्लेन में बि शर्ट हुजे जीअं प्लेन में बि कॉटन जी सुठी शर्टूं ईंदियूं आहिनि न अधि ॿाहुंनि जूं ईअं गरम न कन थदो कपिड़ो सुठो

हूं अच्छा पोइ तव्हां करे ॾींदव अच्छा अच्छा अच्छा घणे ॾेह खां ॿारहें बजे ताईं मंझदि जो मंझदि जो ॿारहें बजे ताईं अच्छा अच्छा ठीकु आहे पोइ मां अचां थी तव्हां हाणे थोरी देरि खां मूंखे ॾेखारियो टी शर्टू ऐं शर्टूं ॾिसी वठदमि पोइ घर खणी वेंदमि ऐं कुझु साइज वाइज जो इशू थींदो मां मंझदि जो तव्हां वटि खणी ईंदमि सुभाणे चेंज करे ॾींदा न भैया ठीकु आहे हा हा हा हा मां थोरी देरि तव्हांजी दुकानु ते ईंदमि तव्हां मूंखे ॾेखारिजो तव्हां वेठा हूंदा न भाउ दुकानु ते तव्हां दुकानु ते वेठा हूंदा न त मां उन महिल अचां अच्छा अच्छा अच्छा हा अच्छा तव्हांजो इहो ई नंबर आहे न अच्छा अच्छा मां थोरी देरि में निकरदमि त तव्हांखे फ़ोन कयां थी इन नंबर ते हूं थोरी देरि इन नंबर फ़ोन करे तव्हां वटि अचां थी ठीकु आहे ठीकु आहे हरि ओम भाउ पंज मिंट